मा नांगौ माबाया माइरंआ रन्जितआ दामा सल्लिस थाखा लै मा माइरं औ आरो सेन्थ्रेल माइरंआ थ्रिस सेन्थ्रेलना थ्रिस थाखाल' किजि आव ए रन्जित रनजितखौ ए इस खय किजि नांगौ दे माब्ला लांफैनो

जोसायाथ' पन्सास थाखा लै लखेल माइब्रायाबो बिदिनो थाङो दामा एखे माइब्राजों बिजों

आथा माइब्राया आथा गोनांथार

जोसा दावथु दे खय कि जि

आं हैनांगौ ना नों लांफैनो दे होनबालाय नों थिखां हागोन लांफैनो ए माइब्राखौ नांला बाखि लांदो ब्रा माब्लाबा होफैदो हरगोन सेरबासो लांदो बेखौबो बैसागुनि बैसागुनि जौ संहैदो होनबा मा दोन्नोसै नामा दे सुना दोनगोन आं थाब लांफै दे दे लांफैदो